हँ ठीक की समाचारसभ छै चौड़चन पाबनि कोना कऽ रहल छी अहाँसभ

अच्छा छठि पाबनि होइए छठि पाबनि कोना करै छी अहाँ हँ

देव अहाँसभके देवउठाउन जे नहि होइए देवउठाउन जे होइ छै तऽ ओहि दिन कीसभ होइए आओर कोनो समाचारसभ बर जेठमे बरसाति होइए कोना कऽ होइए बरसाति आ साओन मास जे अहाँसभके नवविवाहितके पन्द्रह पूजा पन्द्रह पूजा गीत नाद